जी हाँ मेरे आसपास आय के स्रोत तो काफ़ी हैं जैसे कि मेरे पास में ही एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसमें अ काफ़ी मजदूर अधिक संख्या में काम करते हैं और वे अपना रोजगार उपलब्ध करते हैं इस प्रकार मेरे पास में एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है जिसमें काफ़ी मजदूर आते हैं कार्य करते हैं और उनको उनका रोजगार उस तरीके से प्राप्त होता है इस तरीके से रहने वाले काफ़ी मजदूरों को अ वे आसपास के क्षेत्र में काम करते हैं कोई घर बनाने में अ मजदूर लगे होते हैं कोई कोई फैक्ट्री में मजदूर लगे होते हैं इस प्रकार से काफ़ी लोग कार्य करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और हाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर भी काफ़ी हैं जैसे कि हमारा एक खुद का खेत है हम उस खेत में गेहूँ की खेती कर सकते हैं और फसल पकने के बाद हमें जैसे फसल काटने के लिए मजदूर की आवश्यकता होती है तो हम अ उसके लिए अ मजदूरों को रख सकते हैं जिससे वे आएँ हमारी फसल काटें और उन्हें उनका रोजगार इस तरीके से उपलब्ध भी होगा और इस प्रकार से उन्हें उनका रोजगार मिल जाएगा हमारा काम भी हो जाएगा